मैंने इस्कूल में कई सारी पेंटिंग सीखी है उस में मुझे मैंने इस्केच बनाना सीखा है इस्केच बनाना मुझे काफ़ी पसंद है और वो सब मुझे करने मे बड़ा मज़ा आया क्योंकि इस्केचिंग करने में एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से लाइन से बनाना पड़ता हे कौन सी पेंसिल का यूज़ कब करना है किस तरीक़े से करना है ये सब चीज़ें मेंने सीखी हैं जो करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया मुझे टाइम तो वैसे बहुत लगा था सीखने में पर मैं अभी भी जब भी करती हूँ तो मुझे अब मैं आसानी से फटाक से कर लेती हूँ अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ये सब मैंने इस्कूल में ही इस्कूल के टाइम पर ही सीखी थी जब मैं फिफ्थ क्लास में थी पाँचवीं में तभी मैंने ये सब चीज़ें सीख ली थी क्योंकि हमाई मेड़म ने हमें इतने अच्छे से सिखाई थी कि हमें सीखने में काफ़ी मज़ा आया था पहले उनहोंने शुरुवात में हम से हमारे ही ख़ुद की तस्वीर बनाने का कहा क्योंकि उस तस्वीर बनाने में हमें काफ़ी मज़ा आया क्योंकि हम ख़ुद की बना पा रहे थे तभी जा के हम किसी और की बना पाते